ہمارے ریاست میں تو ائمہ کی زیادہ عزت کی جاتی ہے جس کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں رہنما سمجھتے ہیں مولانا ہیں یہاں دونوں مذاہب کے لوگ یہاں اپنے اپنے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے کے علما کو سمجھتے ہیں اور ہم لوگوں سے اپنے دھارمک چیزیں پوچھتے ہیں یا رہنے سہنے کا طریقہ پوچھتے ہیں باقی ہم لوگ اپنا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے تو اسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں اسی سے ہم لوگوں کا سیکھنا ہوتا ہے